پولیس ہمارے علاقے میں حادثے اور غلط کاموں کو روکنے کے لیے بہت اچھی کوشش کر رہی ہے پولیس بہت سارے ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہے جو غلط کام میں رہتے ہیں جو غلط چیزوں کا استعمال کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور پولیس کا اس میں بہت زیادہ اہم حصہ ہوتا ہے اور پولیس کے کچھ ایسے آپ کے پاس ہیلپ لائن نمبر بھی ہوں گے جس پہ آپ کال کر کے اپنی تکلیف کو بتا سکتے ہیں تو وہ اس میں اچھا سدھار کرنے کے اور کچھ ایسی چیزیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کرائم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کا بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات رہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں اور کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں اور وہ کافی سالوں کے بعد جیل کی سزا کاٹنے کے بعد گھر واپس آتے ہیں تو ہمیں اپنے شہر کو پولیس کی اس اہم محنت کو حفاظت کرنے میں مدد کرتی ہے